ओइ राजु नों सफैयाखिसै ना थाइमा बारा जाबाय मारै जाबावनांगौ जाखो ट्रेन टाइम आनो जाथारनोसै हास्लाबहैनाय नंलाथ' आङो दे दाफैसै दे नांला आं दस्राजों मेनेज खालामना थांनोसै